सैमसंगके फोन जे छै ने मतलब हम पहिने यूज करै छलौँह हेँ किछु तऽ रखबाके छलै तऽ ओहि टाइममे अत्ते फाइव जी वलासभ तऽ छलै नहि अवेलेबल तऽ हम सैमसंगके यूज करै छलौँ हेँ मतलब ओ अत्ते भद्दा फोन छलै है जे मतलब हम एक डेढ़ साल नहि चलेने रही लेकिन ओ तत्ते हैंग करै छलै मतलब ओकर स्पीकर फाटल फाटल आवाज अबैत छलै हैं कैमरो अत्ते क्लियर नहि अबै छलै हैं मतलब अहाँ नोर्मली ओकरा ओहिसँ हमरा लागल कैमरा से की पैडवला फोन खरीद ली तऽ ओ बेसी यूजफुल अहाँके होइ छै कैम मतलब सैमसंगसँ ओकर चार्जरो तेहने होइ छै ने तऽ ओकरामे स्पीकरो अहाँके मतलब साल भरि चलत तकर बाद ओकर आवाज फाटऽ लगै छै ओ ने ओकर बैटरी प्रोसेसर छै से अहाँके बेसी टाइम तक चलत बड्ड बेसी तऽ अहाँके पाँच सँ छओ घण्टा बैटरी यूज हैत अहाँके ओकर बाद ओ डिस्चार्ज भऽ जायत फेर अहाँ ओकरा चार्ज करू मतलब कोनो भी मतलब कोनो जे छै ने सैमसंगके मोबाइल बहुत मतलब घटिआ मोबाइल छै हम दोबारा यूज करऽ नहि चाहै छी